हेलउ हाँ जी में गोविंद साहू इंद्राबाट सुहासपुर से बोल रहा हूँ जी मैंने कौशल्या में कॉल किया है हाँ मैं सुहासपुर से हूँ इंद्रबाट से मेरेको मैंने ऑर्डर किया था बुलवाना है मेरेको हाँ तो कितने टाइम तक पहुँच जाएगा ठीक है ओके पेमेंट कितनी देना है कैश करना है की ऑनलाइन ऑनलाइन ठीक है मैं कर देता हूँ ठीक है आप पहुँचा दीजि ओके बाय